आँ हमर हमर इलाक़ामऽ नेहरू युवा केंद्र छै जे अलग अलग गाँवमे ओकर एक एक छोट छोट संस्था छै आओर ओ संस्थामे छोटसॅं लऽ कऽ पैघ तकके बच्चाके खेलके अलग अलग विधामे निपुण कयल जाइ छै आओर ओ हरेक अंतराल पर ओकर प्रतिस्पर्धा कराबै छै ओहिमे पहिल दोसर आर तेसर स्थान पर एल बच्चाके फेर ज़िला स्तर पर ज़िला स्तरसे राज्य स्तर तक भेजल जाइ छै आओर बढ़िआँसॅं ओ बच्चाके ट्रेंड कयल जाइ छै ताकि ओ बच्चा जे छै ओहि क्षेत्र विशेषमे चाहे ओ हॉकीसॅं रिलेटेड होइ या फेर कोनो एथीलिटसॅं सम्बंधित होइ आ बच्चा आगाँ बढ़य तऽ ईसभ बढ़िआँ छै